भिंडियूं बसर बिह बसर सयूं पटाटा पुलाव साई भाॼी भुॻी भाॼी तरियलां भाॼी भुॻा चांवर दाल पकवान सुंधिणियुनि जी टिक सुंधिणिय जो रायतो कढ़ी चांवर सिंॻरियूं फ़ूल पताशा पटाटा ॾही कोकी ॻाढ़नि जी कढ़ी पकौड़ो कढ़ी